خاندان میں مرد اور عورت کا رول مکافاتی خاندانی ثقافاتی اور سماجی فیکٹر پر مبنی ہوتا ہے مگر عام طور پر کچھ ایسی کچھ اہم ذمہ داریاں اور رول ہیں جو اکثر مردوں اور عورتوں سے مناسب ہوتے ہیں مرد اکثر مردوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے معاشی ذمہ داریاں اٹھائے یہی کمائیں اور کریں اور خاندان کا گزارا کریں اور ان مردوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کریں اور ان کا تحفظ کریں عورتوں سے اکثر عورتوں کا رول گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا ہوتا ہے اس میں ان کی تربیت تعلیم اور صحت کا خیال رکھنا اہم ہیں کھانا بنانا اور صاف صفائی اکثر عورتوں سے اُمّید کی جاتی ہے کہ وہ کھانا بنائیں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں